مجھے اتنا خاص یاد تو نہیں لیکن میں بارہویں جماعت میں رہی ہونگی جب مجھے اپنے سائنس پروجیکٹ کے لیے ایک پروجیکٹ بنانا تھا ایک فائل بنانی تھی جو مجھے سبمٹ کرنی تھی مجھے ہی نہیں کلاس کے سارے بچوں کو وہ فائل سبمٹ کرنی تھی تو میں نے وہ فائل کافی محنت سے بیٹھ کر بنائی پوری رات اس میں میں نے لکھنے کا کام الگ الگ کرافٹ کی چیزوں کا کام کیا تھا لیکن جب میں اس کو سبمٹ کرنے کے لیے گئی ایک قطار میں ہم اس کو سبمٹ کرتے تھے تو میرا نمبر چوتھا تھا تو جب میں اپنے اس قطار میں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے غور کیا کہ فائل میں میں نے سبجیکٹ غلط ڈال دیا ہے تو اسی وقت میں نے دیکھا کہ ابھی چوتھا نمبر ہے اور پہلے نمبر کی ہی باری ہے ابھی تو میں الگ بیٹھی قطار سے ہٹی اور پھر میں نے اس فائل کو لے کے ایک شیٹ پیپر لیا اور اس کا سبجیکٹ ٹھیک کیا اور اس میں تھوڑا الگ کلر بھرے الگ الگ لائٹنگ میں اس کو کیا اچھے سے اور پھر میں وہیں اس کو چپکا کے اس پیج کو فائل پہ اور میں پھر سے اس قطار میں جا کر لگ گئی استاد کو وہ چیز کافی زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اس چیز کی تعریف بھی کری